जों जोंनि जिउआव ओरैबायदि खामानि मावनांगौ जायो जेनबा जुनार आबादफोरनि अनगायैबो उफ्रा फालांगि जेनबा जोङो दानि समाव जेन'बा अनेक खालाम फालांगि खालामनायो जेरै गय गय बिबार फालांगि गय बेफार फालांगि जेनबा आरो माइ फालांगि आरो जेनबा अनेक मेगं थाइगं गोजां बोथोर जेन'बा बेयाव लाइ लाफा दुन्दिया फाननानैबो जोङो मुला आरि फाननानैबो जों फालांगि खालामनानै मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोङो अनेक फालांगि खालामनो हायो जे बोरमा जेनबा अनेक बायदिसिना फालांगि खालामनाय जोंनि गो गोसोबायदि जों गोसो जाबानो गोसो खालामना गोसो जानानै जोङो मावबानो जेनबा गोसोबायदि जों फालांगि खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो जेन'बा माइ फालांगि खालामबाबो जोंहा मुलाम्फा दं आरो गयनि फालांगि खालामबाबो जों मुलाम्फा दं दिनै जों जों इफोरखौ खालामनानैनो नखराव जोङो सुफुंनो हायो आरो जों फालांगिजोंनो जों साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जौगाखांनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे जों जेनबा अमा दाव बोरमा लानानैबो जोङो फालांगि खालामनो हायो जेनबा जों अमा फिसा अमा फिनानै अमा लानानै जोङो अमा फिसा फाननो हायो आरो बोरमाफोर दावफोर लानानै जोङो बेखौनो बोरमा फिसा दाव फिसा जों फानानै मुलाम्फा जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जों न'खरनि थाखाय गोबां सुबिदा लाबोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा संसारखौ बेजोंनो जालांनो हायो जों इफोरखौनो लानानै जों बर' मानसिया इफोरजोंनो जों इफोरखौनो लानानै जोङो इफोरखौनो फिनानै जों इफोरजोंनो जौगानो हायो जोंहा इफोरावनो मुलाम्फा दं लानो हायोबा बेनिखायनो जों बर'फोरा गासिबो जेनबा मोनसे नङा मोनसे फालांगि मावो आरो बेजों लोगोसे नखरावबो लादेरो अमा दाव बोरमा बेजोंबो जोङो नखरखौ सामलायनो हायो बेजों लोगोसे जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो लोगोसे जों न'खरखौ सुफुंलांनो हायो